आङो गोदो ना हमोमोन बामोनगाव स्लुइस गेट गलाबान्दायाव मा मोनबोयो जोङो नाया नाथुर जुनाइ नाथुर बिमा दुसुमाय ना बोथिया नास्राइ फिथिख्रि मावा गाखोयोमोन जोंनाव ना थ'था गालि गाखोयो गुरो फानफैयो ना बेंसि फिसा फिसाखौनो जों गुरनानै लाबोनानै फुंनि टाइमाव थांनानै गुरन्सै लानोसै फैनोसै बेलासियाव जायै लोङै दुगैयै लोबै दखानाव फानफैनोसै खालु बाजाराव बहाय फाननानै उन्दुलायबाय जालायबाय आरो अखानायै बोथियाबिलि दैयाव गुरलायबाय जों बावबो खांख्राइ फिसा मोनबाय खांख्राइ गिदिर मोनबाय ना दुसुमाय नाथुर जुनाइ ना फिथिख्रि मावा नास्राइ सेलथेब नास्राय गोरि नास्राइ निस्ला एखमब्ला थाराय गाज्लि एखमब्ला खुसिया मोनो जों एखमब्ला थुरि राखें मोनो जों एखमब्ला बामि फिसा मोनो जों बेखौनो ग्रोब खालु बाजाराव जोङो बाहाग होनानै फानफैलायबाय दस थाखा बाहागल' जोंना गोदोना आरो जोङो एखमब्ला ओइ दंगाव थिनालि दैयाव नाथुर जुनाइ गुरहैयो खबाइ गेजेरफा मानि मोनबोयो मोनालायबोयो ग्रोब बाहाग होनानै जों फानफैलायबाय बे खालु बाजाराव ओमफ्राय जोङो मैगं लायो थास' आथिं सिब्रु थाराइ आरो माबा मैगंफ्राथ' मेरला दंथारो नाफोरखौ बोरै हमोमोन जों खायदा खालाम थारोमोन मोनाब्लाबो खायदा खालामनानै जेखाइ साथे साथे सानैजों साथामजों बेंलायनानै हमोमोन आरो जोङो बुरि बुरि थांनानै सिख्ला मानसिफ्राथ' रावबो ना लाया बुरै बुरियासो लायो सिख्लाफ्रा मालाय मैला नांजानो गियो दैयाव थांब्ला आसुगुराव जों थाङो बुरि बुरिया जेखाइ बायै बायै जेखाइखौ बोरै बायो गामसा गोलाव गोलाव लानांगौ बानांगौ खना खायथिरा खबाइयाव साम' लाबोयो जों मना लांखान्सै साम'खौ जानजियाव जिजों खानसै साम' खहे साम' गोलाव साम' दाहोनाय लादाइ जों लाबोयो एलांसि मैगं लाबोयो जों आरो माबा आजोनाइ मैगं लाबोयो जों दैयाव थांब्लाबो ओमफ्राय नायाथ' मोनबोखाबाय बिदिनो ना फिसा फिसौ नाथुर जुनाइ नाथुर बिमा ना बोथिया थुरि राखें बामि फिसा बिदिनो एखमब्ला खुसिया एखमब्ला नास्राइ निस्ला एखमब्ला नास्राइ गोरि मोनबोबाय आरो जोङो बे दखानाव फानफैबाय खालु बाजाराव मैगं थाइगं बेसे बेसे मोनो मानि जोंना दस थाखा बाहागल' खबाइफा मानि मोनबोब्लाबो बिस थाखा थ्रिस थाखानिल' बाहाग जाफैयो दस थाखाल'नालाय जोङो सोर सोर थाङोमोन हनै जामायजो निरखा हनै माबा लालमन बिमा जालदामा आं जों साथामजों बेंलाय लायोमोन आरो नाखौ ओरै खारलांनो नागेरब्ला ओरै बेङो नाखौ ओरै खारलांनो नागेरब्ला ओरै बेङो जों साथामजों नारा नाथानो जों बिदिनो गुरनानै फाननानै जाबोबाय आरो आरो मैगं लायनायावबो बिदिनो साथामजों थाङो जोङो थास' आथिं सिब्रु आजोनाय लायो जोङो हाग्रायाव गिया लना दागा लग' गोदोथ' बिराद गुदुमोन हाग्राया रावनिबो न' गैयामोन हाग्रायाव दासो गासिबो न' जाजोबबाय हाग्रायाव दा गिनांला आरो जोंहा गोदो गिनांगौमोन जों ना लायनाय समाव